विज्ञापन जैसे हमलोग न्यूजपेपरमे एड दए हियै न्यूज पेपर हमलोगो के घर तक आबए हँ समाचारपत्र जकरा बोलल जा हँ ओ आब हँ हमलोगके घ पे सुबह सुबह पहुँचाबए लए ओकरामे हमलोग बहुत बहुत प्रकारकेँ विज्ञापन देखै हियै केकरो आज या फिर कही पे किछु भी हो गेलै कोइ कॉलेजके ओपनिंग है या फिर कोइ मॉलके ओपनिंग है या फिर कहिपे कोइ शोरूम खुललए है ओकरामे बहुत हमलोगके जेनरली ईसब पता तऽ नहि रहऽ है की हमलोग ईहाँ ई चीज खुललए ऊहाँ ओ चीज खुललए हमलोग पेपरके द्वारा ही देखै हियै या फिर मोबाइलके द्वारा की हँ यहाँपे मोबाइलमे भी बहुत प्रकारके एड आबए है और हमलोग पेपर से ही हमलोग बहुत किछु पता चलए पेपरमे बहुत पढ़ाइके भेकेन्सी भी आबए है बहुत सारा शोरूमससंँ बहुत सारा कम्पनी से भेकेन्सी सब आबए है विज्ञापन सब आबए है कि ओकरामे अप्लाइ करबै तऽ ओकरामे हमरा एतना बीस हजार के पन्द्रह हजार के नौकरी मिलतै इएह सब